दरभंगा जायके लेल हमरा सभकेँ तऽ बसेके बेसी सुविधा छै हमसभ तऽ जहिया कहियो जन्मसँ एखन तकमे बसेसँ जाइत अबैत रहलियै हँ जँ एहन आबि जाइ छै हड़ताल तड़ताल भए गेल बस बन्द भए गेल तखनहि टा ऑटोसँ गेलहुँ तऽ गेलहुँ नहि तऽ अपन बसेसँ गेलहुँ अयलहुँ आ ओहिसँ दरभंगे भरि रहलहुँ कोनो एहन जरूरी आगाँ जायवला भेल जखन तखनहि टा ट्रेन पकड़लहुँ तऽ पकड़लहुँ नहि तखन तऽ बसेके सुविधा छै गाँवसँ लए कऽ दरभंगा आओर दरभंगासँ गाँव जतेक बेर गेलहुँ अयलहुँ हँ से बसेसँ गेलहुँ आ एहन एमर्जेंसी कोनो भए जाइए एनऽसँ इएह से टाइम नहि रहै छै बसके तखन तऽ गाड़ी रिजर्व करय पड़ै छै सभकेँ तखन तऽ अपन चारि चक्कासँ गेलहुँ एमरजेंसी जे भेल तऽ फेर अपन ओहिसँ घूरि कऽ अयलहुँ तऽ बेसी सुविधा रहै छै आ दरभंगामे जँ आओर कतहु मतलब गेनाइ रहै छै बस स्टेशनसँ तऽ अहाँ स्टैंड छोड़ि कऽ तखन तऽ ऑटो पकड़ू ऑटोसँ अपन जतय तक जायके रहल अपन हॉस्पिटल जाउ कि कोनो कॉलेज जाउ की जतय कतहु आओर जायके रहैए तऽ हमसभ तखन जाइ छियै ऑटोसँ नहि तऽ बेसी सुविधा से बसेसँ होइत रहै छै आओर ओकरा एखुनका टाइममे तऽ अपन दिनसँ दिन भाड़ा बढ़ेनैहे जाइ छै बढ़िते रहै छै जे सभमे हमरासभ बच्चा छलियै ताहि टाइम सभमे उएह बीस पच्चीस रुपैआ चलै छलै आब होइत होइत पचास सत्तरि अस्सी आब सएपर चलि गेलै हँ आब सएओसँ बढ़ि जेतै या जे होय लेकिन एखन तक सएके टाका से लागि रहल छै बसके भाड़ा गाँवसँ आओर दरभंगा तक जायके लेल तऽ हमसभ एखन ओही दरभंगामे जायके लेल एकेटा हमरासभ लेल एखन गाममे इएह टा सुविधा छै आ रहलै हवाइजहाज हवाइजहाज हमसभ सुनिते टा छियै दरभंगामे छै एखन तक नहि कतहु गेलहुँ हँ आ नहि कतहु एखन जायवला छी आब जहिया जे हेतै से हेतै देखैत टा छियै मेघमे उड़ैत रहै छै चढ़यवला समय तऽ एखन तक नहि आयल हँ जे चढ़ब या कतहु एहिसँ सफर करब लोकसभ अपन जकरा छै जरूरत से तऽ जाए रहल यए ओहिसँ आगाँ आ हमरा सभकेँ तऽ एखन तक एहिठाम छी एहिसँ आगू हमसभ नहि गेलियै हँ आब आगाँ जेहन मौका भेटय से देखल जेतै इएहसभ एखन चलि रहल छै